साढ़ा देसी जेह्का खाना आई गेआ मक्के दा टोडा सरेयां दा साग कन्नै दस लस्सी होवे उप्पर देसी घ्यो होऐ ते अस उस्सी डिश गी बौह्त पसंद करदे कि साढ़ी फेवरेट ऐ ओह् बाकी जि'यां अस होई गै मेरे आस्तै चलो बनाने आस्तै बी टोडा असान होंदा चुल्ले उप्पर बनाओ ओ शैल सकोई जंदा शैल पक्की जंदा गैसे उप्पर बनाचे ते ओह् इन्ना पकदा नेईं इन्ना सोआदिशट निं होंदा इन्ना सोआद निं होंदा उस्सी जिन्ना चुल्ले उप्पर हुन्दा लकड़ियां बालिये चुल्ले उप्पर उस्सी अस शैल अच्छे तरीके कन्नै सकाई बी लैने होन्ने आं ओह्दे कन्नै साढ़ै जेह्ड़ा पाचन शक्ति होंदी ओह् तां अच्छे तरीके कन्नै पची जंदा टोडा ते एह् साढ़ी जेह्की फेवरेट डिश ऐ मक्का टोडा ते सरेयां दा साग ते बाकी एह् जेह्का फुल्का होई गेआ चोल होई गेेआ एह् असेंगी इन्ना पसंद नेईं ऐ